म्हाका चडसो हिंदी चित्रपठ पळोवपाक खूब आवडटा हिंदी चित्रपठांत म्हणल्यार म्हाका रोमेन्स कॅटिगरी जी आसा ती त्या हितुंतल्यो जीं फिल्मां आसा ती पळोवपाक खूब आवडटा म्हजें सामकें आवडटें सिनेमा म्हणल्यार ताचें नांव जावन आसा सितारामम ती साउथ इंडियन फिल्म पूण तेका हिंदीन बी डब केल्लें आसा म्हाका ती फिल्म खूब आवडटा कारण त्या फिल्माची काणी खुबूच बरी आसा आनी खूब इंस्पायर करपा सारकी आसा